جی ہم اپنے علاقے میں ٹریول کمپنی اور ٹریول ایجنٹ سے واقف ہیں یہ ٹریول کمپنی اور ٹریول ایجنٹ اپنے بزنس کو آگے کرنے کے لیے کچھ حد تک اپنی ہی سوچتے ہیں